आर्युवेदीक वखद म्हणल्यार आमचें गांवांतलें लोक सगळ्यान चड लोक आर्युवेदीक वखद यूज करतात जी हॉस्पिटलान वयता पूण लोक निवळ जायनात जेन्ना तें गांवांतलें लोक आर्युवेदिक जंगलातलें आनी रानांतली वखद झाड करून घालतात तेन्ना तें तेंका तें बरें जाता हॉस्पिटलां पेक्षा आर्युवेदीक वखद आसा तें बरें कोणाक किडनी प्रोबल्म आसा जाल्यार वखद दिता धातूचें वखद दिता मुताक कितें फातर जालो जाल्यार वखद दिता खोकलेचें दिता धातू वखद च्यायेचो पालो खाजये पालो कोडलां आनी कॅन्सर खूब तरांचे आनी वेस्टन बरीं आसा पूण आर्युवेदीक हें बरें वखद आनी चडान चड आमचें गांवांतलें लोक आसा तें हॉस्पिटलान वचनात ती गांवांतलें आर्युवेदीक वखद घेवन बरीं जातात